ہیلو آپ بی اے ریسٹورنٹ سے بول رہے ہیں وہ ایکچول میرے کو نا ڈوسا چاہیے تھا ہمارے گھر پہ ایک پارٹی ہے تو ہمیں بہت زیادہ اماؤنٹ میں ڈوسا چاہیے تھے ہمیں اراؤنڈ ففٹی ڈوسا لگ جائیں گے ہمارے یہاں پہ ففٹی اراؤنڈ لوگ آرہے ہیں تو ہمیں اگر آپ فریشلی میڈ دے سکتے ہیں تو بہت اچھا رہے گا اور کیونکہ میں ففٹی ڈوسا منگوا رہی ہوں تو آپ اگر ہمیں اچھا ڈسکاؤنٹ دیں گے تو میں اور بھی چیزیں آپ کے ریسٹورنٹ سے منگوا سکتی ہوں اور ہمیں ایک دم فریشلی میڈ چاہیے خراب نہیں ہونا چاہیے میں نے بہت جگہ پہ ٹرائی کیا ہے مگر اچھا نہیں مل رہا تھا تو میں نے آپ کے یہاں کی بہت تعریف سنی تو میں بہت دور سے آپ کے یہاں کے لیے آفر کر رہی ہوں اگر آپ ہمیں دے سکتے ہیں تو بہت ہی اچھی بات رہے گی اور میرے کو اور بھی چیزیں منگانی ہے پر اگر ہمیں ڈوسا اچھا مل جائے تو میں اور بھی چیزیں آپ کے یہاں سے منگاؤں گی اور ہمیں بالکل اچھا ڈوسا چاہیے پلیز خراب مت دینا ٹیسٹ میں نے سنا ہے بہت اچھا رہتا ہے آپ کے یہاں کا تو پلیز آپ ہمیں بہت اچھا ٹیسٹ میں بھی دیجیے گا اور اگر آپ آنلائن مطلب ڈلیوری کر سکتے ہیں تو ہمارے لیے وہ بہت اچھا رہے گا میں اکسٹرا چارج اس کے کر دوںگی اور اگر آپ اور بھی دے سکتے ہیں تو بہت اچھا رہے گا مجھے یہ آرڈر کل تک چاہیے تو اگر آپ میرے کو جلدی رسپانس کردیں تو بہت اچھا رہے گا تھینک یو اگر آپ کر دیں تو